کون سا آپ کو چاہیے ارے اس میں کوالٹی تو بہت آتی ہے نا مطلب جو مطلب اس کے نام کون سے پال کون سے پین کا نام چاہیے کون سے چاہیے آپ کو جی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک

ٹھیک ہے ٹھیک جی ٹھیک ہے ٹھیک جی ہاں مل جائے گا ایلکوس کے دے دیں پین